हॅलो आ टिचर संजना उलयतां हांव रतन नायक आसा तेजी आवय मम्मा उलयतां हय म्हाका गेल्ले टिचर्स पेरंट्स मिटिंगेंक येवपाक मेळूना म्हणून हांवें तुमकां कॉल केल्लो म्हणल्यार अशें हय टिचर हय ते म्हाकाय हॉस्पिटलान अपोयंटमेंट आसलेलो तेका लागून म्हाका येवंक मेळूना ते तुमकां सांगलां आसतलें तेणी हय म्हणटगूत तेजो पर्फोमन्स म्हाका विचारपाचो आसलेलो म्हणल्यार ते शिक शिकपान किदे हा टिचर कितलें गूण पडलां तेका हा टिचर बरें बरें हांव सांगतां टिचर तेका

हय टिचर हांव तेका घरा कडेन घेवनूय बसतां आनी तेका आमी एक ट्यूशनाकूय घातलां तशें खेळाचे हेका तो प्रेक्टीसेक वयतां आनी म्हणून एकादे तो मातसो खेळान मातसो चड उमेदी आनी तेका खूब आवड आसा खेळान म्हणून तो चड तेतून लक्ष्य घालतां आसतलो आमी सांगून पळयता टिचर तेका समजयतात आ बरें टिचर देव बरें करूं तुमकां सांगता टिचर